جلیبی گلاب جامن رس گلہ برفی پیڑا لڈو چم چم رس ملائی سوہن پاپڑی مہ موہن تھال قلاقند مالپووا گھیور شری کھنڈ مال شاہی